हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड एरिया में आता है इसमें चंदेरी एक ऐसा अ स्थान है छोटा सा शहर है जो जिसमें साड़ियों का निर्माण होता है व चंदेरी की साड़ीस बहुत फेमस साड़ी बनाई जाती है इस कला में अ के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसको ऋण भी देना चाहिए जो बहुत अच्छी सब्सिडी के लायक है और इस ये का साड़ियों का धंधा काफ़ी जोड़ चलता है चंदेरी के साड़ी बहुत फेमस मानी जाती है कढ़ाई बुनाई में भी अच्छी बुनकरों के द्वारा बनाई जाती है ये हस्तकला हमारी चंदेरी शहर में तैयार की जाती है इसको ये ऐसी कला के लिए जिन्हें पेशेरन देना जरूरी है और ऋण देना भी जरूरी है सरकार इनके बारे में भी अनुदान दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है इसके इस अ इस प्रशिक्षण में अन्य सभी प्रकार की बहुत एक से एक हस्तकला की साड़ियाँ तैयार की जाती है जिन्हें मार्केट में ऊंची दामों में बेचा जाता है